आखदे न जिंदगी हर रोज इक नमां पाठ पढ़ांदी ऐ ते उ'आं उ'आं गै में अपने जेह्ड़ी विद्यार्थी जीवन ओह्दे च सिक्खेआ ते कि'यां जेह्ड़ा विद्यार्थी ऐ ओह् अनुशासन बिच रेहियै अपने हर कम्मै गी पूरा करी सकदा ऐ जेह्ड़ा विद्यार्थी ऐ ओह् अनुशासन च रेहियै अपने गुरूएं दा सम्मान करदा अपने माता पिता दा आदर करदा उं'दा शीर्वाद लैंदा जेह्ड़े बड़े बजुर्ग न उं'दी बड़ी मदद करदा उं'दे नै टाइम बतीत करदा ते में अपने जेह्ड़ा विद्यार्थी जीवन ओह्दे बिच में सिक्खेआ कि कि'यां असें ई कम्म करने आस्तै जेह्ड़ा सफल व्यक्ति होंदा ओह् कोई बी टाइम निं लांदा उसी जैह्लूं जेह्ड़ा कम्म थ्होऐ उसी तैह्लूं अपना कम्म पूरा करी ओड़दा असें ई कदें बी अपने जीवन च आलस निं अपनाना चाही दा इ'यै जेह्ड़ियां चीजां न में अपनी जिंदगी च सिक्खियां अपनें विद्यार्थी जीवन कोला कन्नै इ'यै चीजां मिगी अपने देशै दा इक सफल नागरिक बनाने च बी जोगदान करदे न ते अ'ऊं चाह्न्नी आं कि अज्जै दे जेह्ड़े युवा न ओह् बी विद्यार्थी जीवन च अनुशासन गी अपने अपनान ते देशै दा सफल नागरिक बनन